گڈ مارننگ سر آپ لیپ ٹاپ اسسٹینٹ ہیں کیا

وہ میں سر ایک پروبلم ہے سر میرے پاس جی میں سکس منتھ پہلے وہ لیپ ٹاپ ایچ پی کا لیپ ٹاپ لیا تھا جی سر اس کے بعد سکس منتھ بعد جو ہے وہ ہینگ بہت ہو رہا سر جی سر یہی لیپ ٹاپ ہے دیکھ لیجیے سر سکس منتھ پہلے لیا تھا اب بہت ہینگ کر رہا ہے دیکھ لیجیے کیا پروبلم ہے سر کتنا ٹائم لگ جائے گا سر ایک گھنٹے سر ایک گھنٹہ بہت زیادہ ہو جائے گا سر ٹائم کم لیجیے تھوڑا سا کیونکہ آفس سے ٹائم نکال کے لایا ہوں سر بہت کام ہے جی پروبلم پہلے بتا دیں سر کتنا ٹائم لگے گا پروبلم پہلے بتا دیں پہلے ایک گھنٹے نہیں سر ٹائم کم کر لیجیے تھوڑا سا کیونکہ آفس سے ٹائم نکال کر آیا ہوں ٹائم بھی نہیں ہے سر بہت مشکل سے آیا ہوں دیکھ لیجیے جلدی جی سر دیکھیے کہ کیا پروبلم ہے بتائیے جلدی اس کے بعد کتنا ٹائم لگے گا سر کوڈ مانگا جی فور نائن تھری نائن فور نائن

جی سر کھل گیا جی جی بتائیے کیا پروبلم ہے جی جی

جی جی پروبلم بتا دیتے جی کیا خرچہ آئے گا اس میں یہ بتا دیتے جی

تین ہزار جی سر تین ہزار اور ٹائم کتنا لگ جائے گا سر اب ٹھیک کرنے میں جی سر کر دیجیے اس کو اوکے کر دیجیے سر اور کوئی پروبلم تو نہیں ہے نا سر اس میں اور کوئی پروبلم بھی دیکھ لیجیے تین ہزار تین ہزار میں ڈسکاؤنٹ نہیں ہے کیا سر

جی جی جی جی آپ کا شکریہ جی اس کو ٹھیک کر دیجیے ابھی جلدی فوراً کام ہے تھینک یو سر